आं दाउ मोजां मोनगिरि महरै गासैबो दाउखोनो आं मोजां मोनो आरो बेनि गासैबो आखुथाइखौनो आं मोजां मोनो नाथाय बेफोरनिबो माखासे आखुथाइफोर दङ जेरै माखासे दाउफोरा जेब्ला दैयाव दुगैनानै ज' जयै मोसायो गांखौ बिसोरो फुवारो ओ बुब्राबलाय एबा थख्रबलाय बेफोरबायदि बिसोरनि बे आखुथाइफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो माखासे ना हमग्रा दाउफोर दं जेरै जों बर'आव हांसो सिलारि बुङो बे हांसो सिलारिया जेब्ला ना हमो दैयाव थब्ल'नानै ओरै थब्ल'नानै गुबुन फारसेथिं नुजाहैयो जेब्ला बेबादि खालामबाय थायो अब्ला बिराद नायनो मोजां मोनो आं माने सोमोनाङो सोर बिसि गोबाव गोबाव थब्ल'नो हायो बा सिङाव मा मा नाखौ नुयो बेखौ साननानै आं सोमोनाङो आरो माखासे दाउफोर दङ बेराद मुसुरनो रोंगौ बिराद मोजां मोजां मुसुरनो गोरों बेफोरनि मुसुरनायखौ खोनाब्लाबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोबाव दंबावो माखासे दाउफोर जाय मेल दाउ बा मेल दाउवा फिमेल दाउखौ बिसिनि गोसोखौ बोग्थाबनो थाखाय ओ बिराद हायलालाय हुइलालाय मोसायो अब्ला बे समावबो बे दाउफोरखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो बिदिनो दाउफोरनि आखुथाइयाथ' बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय बेनो बिसोरनि दुगैनाय बिसोरनि मोसानाय बिसोरनि मुसुरनाय बेनो बेखौनो आं बांसिन साबसिन मोजां मोनो